मुंहिंजे पसंदीअ जा पखी हिक मोर आहे ॿियो तोतो आहे मोर जो जेको नाच आहे शास्त्रीय नाच आहे वणंदड़ु नाच आहे ऐं उहो जेको नाच आहे भॻिवान खे पसंदि आहे मोर पीच कृष्न भॻिवान खे ॾिसंदा मोर पीछो उनजे मथे ते चढ़ायल हूंदो एतिरो मोर जे पीछे जो महत्व आहे

ऐं तोतो तोते जो अॻु अॻियो इतिहासु ॾिसदांव धार्मिक ग्रंथ ॾिसदंव भई तोतो राम जो नालो तव्हां तोते खे जेका सेखारियो अखर उओ ॿ या टे अखर चवंदो राम जो नालो सेखारो त राम जो नालो चवंदव कंहिं भॻिवान जो नालो सिखंदो त उअ चवंदव तंहिंजे करे मूंखे तोतो अईं मोर ॾाढा वणंदा आहिनि हाणे तोतो ऐं मोर लाइ हीअ जेका गिर साइड आहे जूनागढ़ खां ओॾां वञीजे थो विचा गिर साइड सॼी अचेती उते जेके वण टण आहिन खुलियलु जंगल आहे हुते वधीक में वधीक कुदरती नमूने सां ॾिसण में वेंदा आहिनि तोतो आहे उहो पांजी ॿोली ॻाल्हाईंदो आहे मोर आहे उहो पंहिंजो नृत्य कंदो आहे ॿई ॻाल्हियूं पंहिंजे मन खे वणदियूं आहिनि ईशवर खे मोर पीछ तोते जो राम जो नालो वणंदो आहे